हाँ मैं बता सकता हूँ भारत में लोग किन प्रमुख स्थलों की यात्रा करते हैं भारत में कुल कितने मंदिर हैं इसे सही सही बता पाना तो नामुमकिन है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में दस लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं और इनमें से सौ मंदिर ऐसे हैं जिनका सालाना चढ़ावा भारत के बज़ट के कुल योजना व्यय के बराबर होगा देश के दस धार्मिक स्थल जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहाँ पर कम से कम लाखों की जनसंख्या से भी ज़्यादा लोग होते हैं उन जगहों के मैं कुछ नाम बताने जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में हैं वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति नारायण में है सिद्धि विनायक मंदिर जो मुंबई में स्थित है महाराष्ट्र के साईं बाबा मंदिर जो शिर्डी में है श्री जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है काशी विश्वनाथ मंदिर ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ से बाहर से भी अगर दूसरे देश से भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए ये बनारस में स्थित है कामाख्या मंदिर जो असम में है महाकालेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ऐसे ही कई धार्मिक स्थल हैं जो भारत में स्थित हैं भारत में ऐसे ही कुछ और जो जहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए होते हैं उनमें से कुछ जगहों के नाम हैं बद्रीनाथ केदारनाथ त्रियोगी नारायण तुंगनाथ अमरनाथ इन जगहों पर कम से कम लाखों की जगह बीस लाख लोग भी ज्यादा होते हैं उनसे भी और बद्रीनाथ हिमालय के शिखर पर स्थित बद्री मंदिर हिंदुओ की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है यह चार धामों में एक है बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है और बद्रीनाथ मंदिर के पास में एक कुंड है आप मानोगे नहीं लेकिन वहाँ पर जो पास में जो अलकनंदा नदी बहती है उसमें इतना ठंडा पानी होता है कोई उंगली डाले तो उसकी उंगली सुन्न हो जाए और वहीं उसी नदी के पास में एक कुंड बना हुआ है उसमें इतना गर्म पानी है कि आप सोच नहीं सकते नहाना भी मुश्किल हो जाता है इतना गर्म पानी आता है अब वो ये नहीं पता कहाँ से आता है ये पानी कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता है और इसी में इसी तरह एक और मंदिर है जो केदारनाथ का मंदिर है हालाँकि मैं वहाँ घूम के आया था केदारनाथ बद्रीनाथ तो वहाँ पर जो मैंने देखा वही मैं बता रहा हूँ केदारनाथ के मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ थी इतनी भीड़ थी कि लाइन में एक दिन की जगह दो दिन लग गए थे हमें लाइन में ही खड़े खड़े और वहाँ पर जो रैन बारिश हो रही थी पानी बर्फ वाली जो बारिश हो रही थी इतनी सर्दी थी वहाँ पर क्या बताएँ और जो बारिश हो रही थी उसमें वीडियो व्यू करना देखना बहुत अच्छा लग रहा था जो भी था अब जो वहाँ की चढ़ाई थी चढ़ते चढ़ते इतनी बुरी हालत हो चुकी थी आपको क्या बताएं इतने चढ़े कि समझ लो पैर जो थे ना ऊपर चढ़ते चढ़ते इतनी बुरी हालत हो गई थी पैरो की घुटनों में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि जो चढ़ाई है उसकी सोलह किलोमीटर से ज्यादा ही चढ़ाई है और एकदम खड़ी चढ़ाई है और जब आप मंदिर के सामने पहुँचते हैं जब हम मंदिर को देखते हैं ना तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं देखते हैं कि हाँ रियलिटी में जन्नत में आ चुके हैं इतना आसपास चारो तरफ पहाड़ और जब मंदिर को देखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हाँ हमने ये पूरा कर लिया बहुत अच्छा लगता है हम भी चाहते हैं कि आप लोग आएं हमारे देश में उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर जो हमारे बद्रीनाथ मंदिर धार्मिक स्थल हैं उन जगहों में घूमें बहुत अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा तो हम चाहते हैं आप आएं देखें और जो मैं जन्नत की बात कर रहा हूँ उसे खास करके पैदल पैदल जाकर ये वहाँ पर क्या गधे भी मिलते हैं जो ऊपर ले जाते हैं लोगों को उसकी जगह आप लोग पैदल जाएँगे उससे पैदल पैदल तो जो वहाँ पर आप मंदिर मंदिर को ही देखना ओनली मंदिर देखते आपकी आँखों में आंसू ना आ जाए तब आप बोलना एक बार जरूर आएं उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर धन्यवाद